नमस्कार नमस्कार हमराके परब हमराके परब होइए एगो घड़ी पाबनि घरके पूजा पाबनि होइए बुझलिए बुझलिए ने हमर घरके पाबनि होइए एगो बैसाखी पातरि पड़ै हइ ओ दिनेमे पातरि पड़ै हइ दिनेमे पातरि पड़ै हइ नहा सोनाकऽ पूड़ी आओर खीर बनाकऽ लड्डू आनिकऽ मिठाइ आनिकऽ तऽ ओकरा दिनेमे एगो पातरि पड़ै हइ बैसाखी पातरि पातरिके बाद फेर एगो होइए सावनमे सावनके परब होइए साँझमे रातिमे रातिमे खीर पूड़ी बनेली लड्डू आनली मिठाइ आनिकऽ ओकरा पुजली उजली धिआपुताके कहली प्रणाम पाती कऽ ली कऽ कऽ तब अपन ओकरा पानिसँ निहुँछि देली निहुँछिकऽ आओर तऽ धिआ बच्चाके बोलैली प्रणाम पाती कऽ लेली घरमे जतेक परिवार हइ सब प्रणाम पाती केलक कऽ कऽ आओर तब अपन ओकरा हटा लेली हटाकऽ बच्चासबके परसादी दऽ देली बच्चासब खा लेलक बच्चासब खाकऽ कात भऽ गेल तऽ हमसब बचि गेली हमसब बचि गेली तकर बाद सबगोटे बेटी पुतौहु पोता पोती आबै जा जा कनि कनि हमरो दुअरे खा ले तऽ अपन खा लै छथि ओहिके बाद चौरचन पाबनि होल चौरचन पाबनिमे भरिदिन सहल सहिकऽ आओर तब से दही पौरै छी मिठाइ आनै छी मिठाइ आनिकऽ अथी टिकड़ी पिरिकिआ ईसब पकाके डालीमे सैँतै छी पत्ता केलाके पत्तापरमे पूड़ी अथी खीर दै छी खीर दऽ कऽ साँच पूड़ी पूजिकऽ आओर तब से पच्छिम बगल सूर्ज भगवानके हाथ उठबै छिअनि उठाकऽ आओर तब बच्चासबके फेर बुलैली जे प्रणाम पाती करऽ प्रणाम पाती कऽ कऽ परसादी सबके निहुँछि देलहुँ जलसँ के आओर हटाकऽ सबके परसाद देली परसाद खेलाके बाद कहलहुँ बैलए चल सिआन सबगोटे आकऽ खा ले खेलाके बाद भेलै छठि पाबनि छठि पाबनिमे एक दिन नहाके खेलकै नहाकऽ खाकऽ बिहान भऽ कऽ नहाकऽ खाकऽ बिहान भऽ कऽ खरना भेलै खरना भेल खरना हो गेलै खरना होलाके बाद भरिदिन सहलै सहिकऽ रातिमे खीर सोहारी आओर केला सेब सन्तोला मिठाइ सबरङ्गके जकरा जतेक जन औकाति हइ ओतेक हुनका पुजै हइ पुजिकऽ फेर बच्चासबके देली बच्चासबके दऽ कऽ हटा देली तऽ घर बन्द करिकऽ खरना कएली खरना कएलाके बाद भिनसर भेल भिनसर भेल तऽ आब कि करबऽ आब कि करतिए आब नहा सुनाकऽ तखन पकाबऽ पका उकाके टिकड़ी पिरिकिआ नारियल आओर उखसब आनऽ धोअऽ ओहो लऽ अल्हुआसब आनिकऽ धोअऽ धोकऽ चङ्गेरामे साँठली साँठिके बच्चासबके बच्चासब रहल नम्हर तऽ ओसब डाली उठेलक नहि अपने रहै छथिन मालिक साहेब तऽ ओ डाली उठेलथि डाली उठाकऽ लऽ जाइ छथिन घाटपर घाटपर लऽ जाकऽ तऽ अपन अरघमे फेर जे भेलै तऽ समय दऽ दै छथिन डुबैले सूर्ज भगवान तब हाथ उठेलहुँ